औ हेलौ औ दे दे बुंलाय आत्सा आत्सा

ओह जोङो दायो बार'श जोङो फ्फिटि टावजेननि जों बेबादि लानानै जोङो दा जोंनि आंगो दिहुनजानाय फ्लिमखौहाय जों बेबादिहाय देखायबाय थानाय जादों दा बेवहाय आरो आरो जुदि बे फार्स्त श'आव जुदि फ्फिटि टावजेनावनो जुदि मानसिफोरखौ जुदि सोजोबनो जुदि हायाब्ला बेनि सेकेन्द श' खौहाय जोङो माने ओह फ्फिटि पार्सेन्ट बेबादि खालामनानै माने दिन्थिनाय जादों आरो

अह बे प्रजेक्टर पेनदेल पेनदेलखौथ' नोंसोरो गावसोर खानांसिगोन खिन्थु बाखि जेसेबांखिनि जोंनिफ्राय नांगौ जानाय माखासे मुवाफोर बेखौ जोङो जों लाबोफानाय जायो आरो बेवहाय दिन्थिनो थाखाय जोंनि माखासे मानसिफोर सेंग्राफोर दङ बे सेंग्राफोरखौहाय जोङो बेयाव हरफानाय जायो आरो बे दिन्थिनाय समावहाय माखासे बुस्थु थायो नालाय बेखौहाय मेनेज खालामनो थाखाय माने जोंनिफ्राय मानसि हरनाय जायो आरो मालाबा मालाबा आंबो थाङो सुबिदाफ्रा जुदि मिलायोबा औ औ औ

औ औ जोंथ' दायो बेबायदि जेरावबो जोङो मोनसे रेटआवनो गाबोबाय थादोंथ' जों जेरावबो बेफोरबादि जोङो खम बहाबा बारा जों गानाय जायाखै जोङो मोनफ्रोमबो माने जायगायावनो जोङो फ्फिटयैनो जों गाबोबाय थानाय जादों आरो दा जुदि नोंसिनियावबो जुदि बेबादि खालामो बा गुबुनाबो आरो जोंखौ हामा मोनलायगोन ना दा बेखायनो मोनसे सेदिसावनो खारनाय जादों आरो

औ औ औ दे जागोन दे